السلام علیکم جی مجھے آپ سے آپ کے گاؤں کے بارے میں محرم کے عنوان پر کچھ بات کرنی ہے آپ کے گاؤں میں محرم کیسے منائی جاتی ہے کب سے کب تک منائی جاتی ہے یہ کتنے دن ہوتی ہے

اچھا اور عید آر کیسے منائی جاتی ہے عید بقرعید آر اچھا ہمارے یہاں بھی بہت اچھی منائی جاتی ہے ہمارے یہاں بھی بھی وہی لوگ دس پندرہ دن سے تیاری کرتے ہیں بہت سکون و اطمینان کے ساتھ مناتے ہیں یہاں بھی لوگ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں لوگ ہولی دیوالی بھی بہت اچھی مناتے ہیں اچھے طریکے سے ہوں ہمارے یہاں بھی لوگ محرم میں بھی لوگ سب مل کے کھیلتے ہیں عید بقرعید بھی لوگ بہت اچھی طرح مناتے ہیں ہولی دیوالی بھی لوگ بڑی سکون اطمینان کے ساتھ گزارتے ہیں آپ محرم کھیلتے ہیں کہ نہیں اچھا میلہ کیسا لگتا ہے ادھر محرم پر اچھا ہولی دیوالی پر بھی میلہ لگتا ہے آپ کے یہاں اچھا آپ لوگ بھی ہولی دیوالی کھیلنے جاتے ہیں ہمارے یہاں لوگ کھیلتے نہیں ہے لیکن لوگ ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے

جی ہر آدمی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں نہیں ہم کھیلتے نہیں ہیں لیکن ملتے ہیں لوگوں سے آپس میں جو ہے ملنا ہوتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ اچھا ان شاء اللہ پھر آپ سے دوبارہ بات چیت ہوگی